आप फ़ोटोग्राफर बोल रहे हैं मैं सुहागपुर से बोल रही हूँ मैं अपने भाई की शादी के शादी में मुझे फ़ोटो और वीडिओज़ बनवाना हे

मेरे भाई की चौदह अप्रैल की शादी है वह रात का प्रोग्राम है

वीडियो शूट भी कराना है फ़ोटो भी खिंचाना है आप पूरा बता दी पूरा बता दीजिए जब शादी शुरू होगी और जब ख़त्म हो जाएगी पूरा मतलब आप कितने में करेंगे

हाँ बारात में भी जाना है

आप थोड़ा बहुत कम कर लीजिए ना नहीं फिर भी थोड़ा बहुत कम कर लीजिए आप और चौदह हज़ार में आप कर दीजिएगा

नहीं नहीं आप चौदह ही में कर लीजिए

क्या एच डी क्वालिटी में चाहिए है अच्छी से अच्छी क्वालि मतलब अच्छा जो भी अच्छा होगा वही वाला चाहिए

जो फ़ोटो प्रिन्ट रहेगी उसपर वही वाला चाहिए हाँ जिसमें अलग से फ़ोटो नहीं लगती ना वह वो तो आप अच्छा वाला ही

ठीक है ठीक है वह तो अब आप बता नहीं सकते फ़ोटो भी बता नहीं सकते कि कितनी हो पाऍंगी कितनी नहीं होंगी और बीडियो भी बनवाना है अच्छा वाला एच डी क्वालिटी में और एल्बम भी बनवाना है आप बारह से ही आ जाइएगा सुबह दस बजे से माता पूजन का कार्यक्रम है तो आप दस बजे हमारे घर पर आ जाइएगा जबल सिंग काेलोनी सुहागपुर एड्रेस है मेरा वहाँ पर आप आ जाइएगा और वहाँ से मंदिर भी जाएँगे तो वहाँ पर भी वीडियो बनाना है वह जबल सिंग कोलोनी मकान नंबर नौ पापा जी का नाम रमेश आरसी रमेश आरसी बिल्कुल बिल्कुल हम आपको लेने भी आ जाएँगे और छोड़ने भी आ जाएँगे